अ पहिले मोदी सरकार रहे थे अरे आब तो सरकार आप मोदी सरकार हो गए हैं पहले इन्दिरा गांधी का राज रहा था तो उसमें भी पहले जो भाई सुविधा उसको जमाने में रहा वो थे दे दिये थे अपना आ अब मोदी सरकार की जो हो गया भाई ओ बाल बच्चे के खाना दे रहे हैं पढ़ाने के सुविधादे रहे हैं पैसा भी कम लग रहा है इसीसे अच्छा बात है इससे पढ़ाई हरेक सुविधा अच्छे देते थे और जो है खाना कपड़ा ओ सबको विस्तार अच्छे देते हैं बैग नैग सब कुछ देते हैं कॉपी किताब देते हैं इसलिए अपना परिवार बाल बच्चे जो हैं सब कोई पढ़ लिख लहा रहा है आ सरकार के भी जो जो ओ भी हमको दे रहे हैं दुनियें के देख रहे हैं ओ भी और कुछ जो है चल रहा है आ शादी बियाह अब पहले के ज़माने में पंद्रह सोलह साल की लड़कियाँ रहती है ये बच्चे लड़के रहते हैं अब तो बिना तीस बरिस के अठारह बरिस के नीचे महंगाई के अनुसार में नहीं हो रहा है शादी बियाह आ जो गरीबो हैं तो गरीबो के साथ सरकार अपना देख रहे हैं तो उसके लिए भाई थोड़ा मदद कर रहे हैं तो मदद से अपना बीत रहा है थोड़ा आब सरकार दे रहे हैं आ उनका मदद है आ थोड़ बहुत अपने घर से भी अपना कमाई से जो हैं अंटता है जुड़ता है नहाने जुटाने की कोशिश कर कर के अपना दे ले कर के उसी लिए भाई भाई हमलोग छोट आदमी हैं हमलोग के इतना रुपए ही नहीं रुपैया पैसा तो है नहीं घर थोड़ा थोड़ा मदद आपलोग मिल रहा है तो इसीलिए अपना शादी बियाह कर देते थे आ बिना सत्रह सा अठारह साल उन्नीस साल के नीचे तब शादी नहीं हो रहा है और जेकरे भाई नहीं अंट रहा है पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं ओ तीस बरिस के नीचे शादी विवाह हो नहीं हो रहा है इसलिए और भाई जो सरकार की सुविधा है शुरू से आखिरी तक हमलोग तो भाई पहिले के हैं तो ओ ओकरे पहले इन्दिरा गांधी के राज था उनको जो है ना जुड़ाव भी अपना सुविधा से ही कर रहे हैं हमलोग के जे अच्छा लग रहा है उसीके अपना वोट दे रहे हैं उनका भाई हमलोग को मदद कर रहे हैं तो उसका भी मदद करना अनिवार्य है इसलिए हमलोग मदद कर रहे हैं भाई लीजिये ओ भी बेचारा जो अंट रहा है सरकार को ओ भी मोदी सरकार दे रहे हैं ले रहे हैं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं दे रहे हैं

इसलिए अपना लगा कर अपना शादी विवाह होम में लगा कर हमको अब हम भाई कर रहे हैं थोड़ा जो मदद मिलता है तो हमलोग भाई बन्नी मजदूरी वाले आदमी हैं वो में थोड़ा थोड़ा आपलोग के भी मदद मिलता है सरकार के भी मदद मिलता है इसलिए अपना भी दे ले कर भी हमलोग भी लगा रहे हैं इसलिए पार हो जाते हैं इज्जत आबरू मर्याद से अपने अपने घर लोग चला जाए यही तो बात है और तो भाई कोई बात नहीं है आपको जो है आपलोग देख रहे हैं आपलोग की मदद मिल रहा है तो हमलोग को भाई बहुत अच्छी बात है और घर हैं दो चार बच्चे तो ओ भी पढ़ाई लिखाई अपना कर रहे हैं जा रहे हैं स्कूल जो सरकार के भाई देख र् देखते बनते हैं वो भाई अपना देख रहे हैं कर रहे हैं सुविधा दे रहे हैं

यही तो बात है अब क्या हमलोग करें गरीब आदमी आज के जमाने में सब कुछ तो ही महंगा ही बिचा रहा है कुछ ही सामान तो सस्ता ही नहीं बिचा रहा है तो हमलोग चार पैसे की मजदूरी करेंगे तो अपना पेट पर्दा चलाएंगे कि बाल बच्चे के पढ़ाएंगे आपको आपको मदद मिलता है उसीमें काम थोड़ा थोड़ी चल रहा है जी हाँ और क्या करेंगे